भई घोठ जे जेके रांधियूं कंदा आहिनि ईअं कॿडी थी गिल्ली डंडो थियो खोखो थी वई घणी रांधियूं आहिनि इए खेॾण में ॾिसो ॿारनि जी सिहत सुठी थींदी आहे ॾुक ॾोड़ उन्हनि जो ब्लड प्रैशर सुठो रहंदो आहे ऐं जीअं शुगर जी प्रॉब्लम थी वेंदी आहे समस्या उहा ठीक थी सघंदी खे ॾिसो हे रांधियुनि जो त वॾो फ़ाइदो आहे छो रांधियुनि खे सॼे पूरे संसार में उन जो उनी खे वधीक प्रोत्साहित छो कंदा आहिनि इनी करे कंदा आहिनि त रांधयुनि सां जेको आहे न तव्हांजी जेका सिहत आहे उहा ॾाढी सुठी रहंदी आहे बीमारियूं परे भॼदियूं आहिनि जेके अॼुकल्ह जे ज़माने में ॿारनि जेके उन ते वेही करे कंप्यूटर रांधियूं नथा कनि उन्हनि वीचारनि खे कहिड़ी समस्याउनि जो सामिनो थो करिणो पए जॾहिं की ॿिया जेके जेके बि रांधियूं कनि था जेके बि भॼ ॾुक वारियूं ऐं हीअं गिल्ली डंडो वरी आहे ये खोखो वारी कॿडी वारी हिननि जी सिहत ॾिसो खाइण पीअण में बि शेर भुख बि ती लॻे ऐं हाज़मो बि सुठो आहे त सभिनी हर लिहाज़ खां जेके इहे रांधियूं आहिनि उन्हनि में फ़ाइदो आहे ई आहे महिरबानी